साढ़े इत्थै जम्मू च मौसम जेह्ड़ा ऐ बारां म्हीनें च अलग अलग मौसम ऐ जि'यां हुन साढ़ै इत्थै एह् ऐप्रेल दा म्हीना ऐ इस बेल्लै हुन पिछले मार्च म्हीनै शैल ठंड गर्मी ही साढ़े होई गेदी मतलब गर्मी ते इस बारी जि'यां बसैंत पैंचमी होई बसैंत पैंचमी होई ते गर्मी शुरु होई जंदी मतलब ऐ आई बसंत पाले उडंत मतलब बरखां बरफां घलना शुरु होई जंदियां आखदे न साढ़े डोगरी च क्हावत ऐ आई बसंत पाले उडंत ते मतलब शुरु होई जंदी ते अस लोक बी इ'यां थोह्ड़े जेह् घबराई गे इस बारी कि बड़ी जल्दी गर्मी होई गेई बड़ा मुश्कल बनी गेआ मार्च म्हीनै औंदे औंदे गर्मी होई गेई ते फसलां बी उ'आं थोह्ड़ियां थोह्ड़ियां बर्बाद होई जंदियां नेईं टाइम सिर बरखा होऐ ते ओह्दे बाद केह् होएआ कि हून ऐप्रेल म्हीने आइयै ते इस बरखां सु'ट्टना शुरु करी दित्तियां हून मौसम फ्ही थोह्ड़ा सर्दी आह्ला होई पेआ इ'यां मतलब दो दिन गै सेही पक्खे बी निं लान होआ दे ते हून जि'यां अग्गें साढ़े मतलब मेई म्हीना ड्राई खुश्क म्हीना होना ऐ ओह्दे बाद जून म्हीनै फ्ही बरसांत शुरु होई जानी दो दो त्रै म्हीने ओह् बरसांत चलनी फ्ही ओह् सतम्बर अगस्त सतम्बर तक्कर अजकल ते सतम्बर तक गै चली जंदी तां काफी गु'म्मे होंदे न ओह् अफैक्ट ते पौंदा गै ऐ जेल्लै इन्नी बरसांत होऐ गु'म्मा होऐ जिसलै ते गर्मी ते फ्ही चलो खरी ऐ बरसांत सारें कोला भैड़ी ओह्दे बाद फ्ही आस्तै आस्तै मौसम मतलब चेंज होना शुरु होई जंदा थोह्ड़ा ठंड कुतै जंदे जंदे नबम्वर म्हीनै होंदी ऐ जाइयै कुतै ठंड उब्भी इन्नी निं होंदी बरखा पेई जान ते खरियां नेईं पेइयां ते खुश्क ठंड होंदी ते हून गर्मियां न तां एह् ठंडे कपड़े गै पोंदे न मन करदा कुतै ठंडे ठंडे काटन दे पतले पतले मलमल दे कपड़े होन ओह् पाचै ते जि'यां हून आई गेई ठंड ते फ्ही मुट्टे कपड़े फैक्ट ते पौंदा गै ऐ मौसम दा असर ते पौना गै ऐ शरीर ऐ आखर नुहाड़े उप्पर असर पौना गै ऐ सारें दा सारें दा पौंदा जि'यां हून बुड्ढा इन्सान होग उसी बेचारे गी ठंड बी मती उसी ठंड मती लगदी उ'आं गर्मी घट्ट लगदी ते जेह्ड़ा यंग बलड होग जिसी जैदा बच्चा होग जि'यां जोआन होग उसी गर्मी बी बड़ी लगदी ते सर्दी दा मौसम एह् ऐ कि थोह्ड़ा खरा होंदा जरा अंदर बाह्र जाई लैंदा बंदा करी लैंदा गर्मियें च निं जान होंदा साढ़ै बारां म्हीने इत्थै अलग अलग मौसम होंदा साढ़े कोई एह् निं ऐ कि साढ़े कोई मतलब इक्को म्हीनै जेहा मौसम रौंह्दा साढ़े इत्थै मौसम बदलोंदे रौंह्दे हर दो म्हीने बाद साढ़े इत्थै मौसम चेंज होआ दा जि'यां हून नवम्बर म्हीना ऐ एह् सतम्बर अक्तूबर च मतलब इ'यां ठंड ऐसी ठंड होंदी इ'यां पूरे कपड़े पाए दे न मुट्टा कोई माड़ा जेहा शाल लेआ ते ओह् चली पेआ जि'यां हून दिसम्बर म्हीना आया इ'यां ठंड ते वैसे नवम्बर म्हीनेै सेही होंदी दिसम्बर म्हीना आया ते थोह्ड़ी ठंड धुंधां पौना शुरु होई गेइयां बरखा पेई जा जैदा खरी अगर धुंधां पेइयां तां खुश्क ठंड शुरु होई गेई ते लोह्ड़ी होई ते लोक आखदे ए जी हून ठंड खत्म होई गेई हून गेई ठंड गेई ठंड ते केईं बारी लोह्ड़ी दे बाद ठंड होंदी लेकिन साढ़े मौसम इत्थै चेंज होंदे रौंह्दे न